औ आं सानो सोलोंथायनि आंखालनि जाहोनाव गामियारिनि सुबुंफोरा नोगोरारिनि रुजुनायाव जोबोद खम मानोना जोङो गामियारि सुबुंफोरा जेनेबा गाव गावनि लेंगुवेजजों सोलोंथायखौ लायो आरो जोबोर गोग्लैसोनाय जायो मानोना बे टाउनफोरनि सुबुंफोरा मालाय इंलिस लेंगुवेजजोंहाय सोलोंथायखौ लायो आरो बिसोरो गोबां जौगायो मानोना जोंहा समाजावहाय बारा गोरों गोरा गैया समाजखौहाय सिबिनो थाखाय मानसि गैया बेनिखायनो जोंना गोबां असुबिदा जानानै फैयो गामि ओनसोलावहाय गामियावहाय जों गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो गामिनि जेंनाफोरा जाहैबाय जोंनाव मोजां न' बां गैया मोजां जानाय लोंनाय होनो हाया मोजां सुबिदा गैया थाखा फैसानि आंखाल नुजाथियो आरो लामा सामाफोरनि जेंना खारेन्टनि जेंना दालां नि जेंना जोंनाव थाखा फैसानि मेन खोथायानो जाहैबाय सोलोंथाय लानो थाखाय थाखा फैसा नांगौनालाय बेनि थाखायनो गोबां प्रब्लेम जानानै फैयो जोंहा बेखौ जों बेजों जों बे जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो बे जेंनाया आंखौ गोबां भुगिबोनानै जों बारग'बोनो गोनां जायो बे जेंनाफोरखौ जों माबोरै फोजोबस्रांनो हागोन बेखौ समाजा जोंखौ एसे एसे हेल्प होबोगासिनो दं हानायखिनिखौ बिसोरबो इसेबां नासयबोआखै नासयनायालाय जोङो हानायखिनिखौ बिसोरबो गभर्नमेन्टफ्राबो जोंखौ हेल्प होदों एसे एनै होबोदों हानायखिनिखौ बहाथो एफा गोबां मानसि ओनसोलनि मानसिखौ बहाथो बुरजा नायजोबनो हानो एसे एसे नायबोबाय बेनिखायनो जोङो गामि ओनसोलाव थानाया गोबां जेंना भुगिनो गोनां जायो बेनि थाखायनो लेखा रोंनांगौबाबो रोंनो मोना सोरबा सोरबा न'लामफोरनि प्रब्लेम बेफोरबायदि लामा सामानि थाखाय रोंनांगौबाबो रोङा जानानै थानांगौ जायो बेखौ जाय सौसिनानै बारग'बोदों बियो मोजां जादों आरो माखासेफोराथ' नै जेंनाजोंनो भुगिनांनानै दं दिनैसिमबो गोग्लैसोनाय जायगाफोराव बेफोरो जेंनानिफ्राय जों थाबखौनो बारग'बोनो हाया हाया जानानै समाजआ गोग्लैसोलांनो हमदों दा जों बे राहानिफ्राय थाब बारग'नो हायोब्ला गोबां मोजां जागोन होननानै आं आसा खालामो जोंनि समाजआ थाबैनो जौगा नांगौ गामि ओनसोला थाबैनो जौगा नांगौ गोरों गोरा ओंखारनानै लेखा फरायनाय इडुकेसनेल क्वालिफिकेस'नफोराव गोबां सिगांबोनानै टाउनजों जों रुजुजानो हानाय जानांगौ बेखिनिखौनो आङो आसा खालामो आरो जों गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो बेनि थाखायनो जोङो एसे खम जानानै फैदों फरायनाय बिथिङाव टाउन ओनसोलनिफ्राय एसे खम जानानै फैयो गामि ओनसोलनिया